साढ़े ग्रांऽ बिच्च राज़मा लाए जंदे न लाए जंदे न ते उं'दे अस्तै उ'नेंगी अस मक्की दे टाइम उप्पर लांदे न ते उ'नें अस रांह्दे न पैह्ले ते फ्ही उ'नेंगी अग्गें अस गुडदे न ते गुड्ढियै फ्ही ओह् उंदियां बेलां बनदियां न ते उं'दे उप्पर फलियां लगदियां न जेह्दे बिच्च दाल होंदी राज़मा होंदे न जेह्ड़े ते उ'नेंगी फ्ही अस जिस बेल्लै मक्की बड्डने दा टाइम होंदा ऐ तां उ'नेंगी फ्ही अस उ'नेंई अस कड्डने न फलियां उ'नें अस उत्थुआं फलियां चुनदे न ते फलियां चुनियै अस 'कुटदे न ते जां तोड़दे न ते उ'नेंगी तोड़ियै कुटी कुट्टी कुट्टियै फ्ही उं'दे चा जेह्के राज़मा निकलदे न तां उंदियां गै अस सुक्कने गी छोड़दे न ते जिसलै सुकदे न ते फ्ही ओह् बड़े गै शैल होंदे न ते उं'दी अस बनांदे ते फ्ही उ'नेंगी अस खंदे ते बड़े गै शैल होंदे न ओह् ते इन्ने शैल राज़मा होंदे न ते अस मतलब सनाई नी सकदे न ते जेह्के देसी राज़मा होंदे न बड़े गै शैल होंदे न बड़े गै शैल लगदे न ओह् उन्दे मक्की दी जिस बेल्लै अस उनेंगी जिसलै मक्की गी अस न ओह् बडदे न ते उस टैम उप्पर उ'नेंगी अस जेह्के राज़मा होंदे न ते उ'नेंगी अस कुत्थुआं तोड़ तोड़दे न जेह्ड़ियां फलियां होंदियां न उंदियां ते उनेंगी फलियां उत्थुआं तोड़ियै फ्ही उ'नेंगी अस राजमां कड्डदे न उं'दे कोल उं'दे बिच्चा ते उ'नेंगी फ्ही अस सकाइयै बनांदे न जे सकाइयै फ्ही बनाइयै फ्ही खंदे न ते बड़े गै टेस्टी होंदे न ओह्